جی ہمارے باورچی خانے میں موجود مختلف برتن جو کہ کڑھائی بگونا کوکر توا چوکی بیلن اور پین یہ ساری چیزیں ہے کڑھائی میں کسی کی چیز بنتی ہے سے چکن مٹن قیمہ فش پین بنتی ہے بگونے میں بریانی کا چاول بریانی بنتی ہے چاول بنتے ہیں اور چوکی بیلن پہ تو روٹی بیلتے ہیں توے پہ بھی بناتے ہیں پراٹھا روٹی ہر طرح کی ڈبل روٹی پراٹھا لچھا پراٹھا ہر طرح کا پراٹھا سادہ پراٹھا آلو کا پراٹھا

اور کوکر میں سبزی دال یہ ساری چیزیں بنتی ہیں گوشت بھی بنتا ہے اس طرح سے ہم سارے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں